आदै मोनहा माइया बोरै बोरै जाखो हाबाय जोंना दंबावो मोनलै

मा मा माइ गायखो

जोंना रनजितखौ हाजोबबायलै ओमफ्राय नैबे दै गोयैनि माइब्रा गायनांगौआ थादों बिगा थामसो दै गोयैनि गायथ'नो मोनाखै अखा हाबासो गायनो मोनसिगोन दां जोंना थिन बिगासो दे होमबा खस्थ' मस्थ' गायदो आंहाबो थिन बिगासो थाबावबायलै अखाखौ नेग्रोनोसै आं गाबोनफोर अखा हायोना हाया दे होमबा दोन्थ'नोसै औ दे दे